ہیلو ہاں جی ہاں جناب ٹریول سے بات کر رہے ہیں ہاں آپ کو دکھا دیں گا سب چیزیں دِلّی کی کم سے کم اِس میں دو ہزار روپے کا خرچہ آجائے گا بھائی لال قلعے کے آس پاس ہے لال مندر ہے اور جینیوں کا مندر ہے گُردوارہ ہے چرچ ہے فتح پوری ہے جامع مسجد ہے یہ سب چیزیں ہیں دکھانے والی سر ہم آپ کو تیں چار گھنٹے لگ جائیں گے ہاں جی سر گُھما دیں گے آپ کو لال قلعے سے لال قلعے میں اندر کی ساری چیزیں دکھائیں گے آپ کو میوزیم ہے موتی مسجد ہے دیوانِ عام ہے دیوانِ خاص ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے

ہاں چرچ ہے اور فتح پوری مسجد ہے یہ سب پرانی چیزیں ہیں جو آپ کو دِکھائی جائیں گی دو ہزار روپے کم سے کم چاہے چاہے جب آجائیں ہم تو فِری ہیں آپ ایڈریس بتا دیں ہم وہیں پہنچ جائیں گے آپ کے پاس اوکے